पैह्लें दी गल्ल ऐ मिगी फोटोग्राफी च कोई इंट्रस्ट एह् ही नां पैह्ले इक दिन पता निं केह् होएआ कि हां लाल चांद दी रात ही रैड मून हा ते उस दिन में न्यूज लाई दी ही ओह्दे पर ना रैड मून दस्सा दे हे में वाओ मून ते बड़ा अच्छा लग्गा दा दिक्खने गी चलो दिक्खचै बाह्र जेइयै इ'यै आह्ला लब्भा दा बी ऐ निं नेईं लब्भा दा ते जिसलै में बाह्र दिक्खेआ बाह्र हा चिट्टा मून जेह्ड़ा होंदा रैड रूड चिट्टा ओह् हा में हे एह् ते ऐं ही निं ऐ लाल एह् ते आक्खा दे रैड लब्भा दा रैड लब्भा दा ते में केह् कीता महां टी वी च रैड लब्भा दा उ'नें ते फोटो खिच्चे दा होना तां गे रैड लब्भा दा ते में केह् कीता नार्मल कैमरे दा फोटो खिच्ची ते नहीं हैनी लब्भेआ मिगी तां बी रैड में केह् कीता फिर प्रो आह्ला खोल्लियै ओह्दी लाइटस बगैरा डिम गै कीतियां फिर जाइयै मिगी लब्भेआ रैडिश थोह्ड़ा में चलो झूठ ते एह् निं ऐ कुछ कि रैड मून ऐ अज्ज सच्च ऐ झूठ नेईं ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ियां ओह् फोटोआ खिच्चियां ओह् इन्नी अच्छी आई ना कसम से कि मेरा नां इंट्रस्ट बनना लग्गी गेआ कि नेईं भाई फोटोग्राफी च बी अच्छी में करी सकनी में फोटो क्लिक करी सकनी आं ते चलो फोटो ही च फोटोग्राफी करचै थोह्ड़ी फिर में बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें फोटोज खिच्चना शुरू कीतियां जिसलै में कुतै बाह्र जाना प्हाड़ियां बगैरा आनियां में उं'दी खिच्ची लैनी फोटोज बादल आने बादलें दी खिच्ची लैनी फिर इ'यां नदियां झरने जो लब्भना में उं'दे फोटोज खिच्ची लैनी इवन मिगी कोई पेड़ बी पेड़ बगैरा बी लब्भी जाए ना ते में ओह्दी बी फोटो खिच्ची लैंदी ही ते इक दिन में केह् कीता मम्मी दा फोन लेआ कोठे पर चली गेई उस दिन मोसम हा बरखा आह्ला ते बादल इ'न्ने शैल हे में ओह्दे फोटो खिच्चा दी ही ते मेरी मम्मी ने ओह् जिसलै फोन दिक्खेआ मेरी मम्मी आखदी एह् केह् केह् कम्म कीते दे तूं छड़े बादलें दे फोटो खिच्चे दे में सोचेआ कम्म ऐ तुगी कोई में नां इ'यै ते कम्म हा मेरा इम्पोटैंट फोटो खिच्चना ते अगले दिन मेरे मामू आए फिर मम्मी आखदी ऐं पागल होई गेदी ऐ मेरा फोन लेइयै उप्पर फोटो खिच्चदी रौंह्दी बदलें दे पक्षियें दे फलाने दे महां भाई अपना इंट्रस्ट बनी गेआ मेरा हून फोटोग्राफी च थोह्ड़ा केह् ऐ सारे आखदे पागल जेही केह् करदी रौंह्दी पढ़दी पुढ़दी ऐ निं ते एह् ओह् महां यार एह्दे कन्नै पढ़ने दा केह् लिंक ऐ फोटोग्राफी अलग चीज ऐ पढ़ाई अलग चीज ऐ दौनों इक टाइम पर नेईं करदा बंदा जिसलै फ्री होऐ बंदा टाइम पास करने ताईं फोटोग्राफी करी लैन्नी होन्नी होर जेह्ड़ी में पैह्ली फोटो लैती ही ना उल्लै में सतारां साल दी ही हां सतारां साल इ'यै दो साल तीन साल पैह्ले लैती ही फोटो पर उस फोटो दी बजह कन्नै ना मिगी एडिक्शन होई कि नेईं भाई फोटोज खिच्चनी आं में बौहत अच्छी फोटोज आंदियां फोटोग्राफी बी इक चीज ऐ करने ताईं जिसलै बंदा बोर होआ दा होग फोटो खिच्चना फिर किन्ना मतलब दूएं दी लाइफ ओह् करदा ऐ फोटोग्राफी दस्सदा ऐ इ'यां बर्डस दी लाइफ बर्डस केह् करदे बहूटें दी कि बहूटा पैह्लें कनेहा हां हून कनेहा ऐ हून फुल्ल आई एह्दे उप्पर एह् ऐ वो ऐ स्टाटिंग ग्रोथ बी आई जांदी कि बंदा कैप्चर करी लैंदा कन्नै फोटोग्राफ च अस अपनी मैमरीस बी ओह् करी लैने होन्ने आं कलैक्ट करी लैन्ने जियां अज्जकल बच्चा जियां बच्चा इक म्हीने दा ऐ फोटो खिच्चियै रक्खी ओड़ी फिर अगले दो म्हीने उप्पर खिच्चदे इ'यां इ'यां करियै ओह्दी पूरी एल्बम बनदी फिर जिल्लै बाद च बड्डा होंदा दिखदा अपने आप गी नेईं भाई में पैह्ले निक्के होंदे इ'यै लेआ हा फिर ओहदे बाद इ'यां चेंज आया मेरे च इ'यां चेंज आया मतलब फोटोग्राफी काफी जादा ओह् करदी ऐ कि बंदा पैह्ले कनेहा हा कनेहा हा